गाम शिक्षामे पढ़ाइमे बहुत चीजसे सुरक्षित नहि छै जे कि जे शहरके पढ़ाइमे बहुत बढ़िआँ पढ़ाइ होइ छै जाहिमे तुरन्त अभी जॉब नोकरी चाकरी लऽ लेलक आओर वहाँपर पढ़ाइमे बहुत शिक्षकके छै अथी से कोइ नोकरी चाकरीमे वहाँके पढ़ाइ बहुत अच्छा हइ बहुत तुरन्त लऽ लै छै नोकरी चाकरी हो जाता हइ होइ जाइ छै आओर हिआँके पढ़ाइमे जे छै कि जे गामके पढ़ाइमे जे होइ छै बच्चा अपन केनहु खेलै छै बच्चा अपन केनहु कुदकै छै बच्चा अपन खेल रहलै हँ बच्चा अपन डेङ्ग रहलै हँ कोइ अथी नहि छै मास्टर अपन केनहु सुतल हइ विद्यार्थी केनहु अपन खेल रहै छै नोकरी चाकरीमे यहाँके नहि लेल जाइ छै ई चीज बच्चा पढ़ल लिखल नहि छै खूब पढ़ाइ लिखाइमे नहि अथी छै इहे से ही यहाँके पढ़ाइ नहि बढ़िआँ होइ छै आर वहाँके पढ़ाइ तऽ शहरके पढ़ाइ बढ़िआँ होइ छै कि जे पढ़ै लिखैमे बच्चा तेज रहै छै कोनोमे कहलक जाइ शहर तऽ पढ़ाइ होइ छै गामके पढ़ाइ कोनो पढ़ाइ होइ छै गाममे पढ़ाइए नहि होइ छै बढ़िआँसे मास्टरे नहि बढ़िआँ रहल मास्टर केनहुसँ केनहु अपन रहल विद्यार्थी केनहुसँ केनहु रहल खाने खाइपर रहि गेल किछु करैपर रहि गेल आब शहरमे तऽ ई छै जे पढ़तै अपन सभ अपन खेलबो नहि करतै पढ़बो करतै बढ़िआँसे गार्जिअनोसभ ठीक रहै छै इहाँ शहरमे तऽ अपन हेलाइते धुपिते रहल बच्चासभ मास्टरो अपन सुतल बैठल रहल कोनो टेन्शन नहि रहल जे कि पढ़ाइ होइ छै आओर नहि होइ छै बुझै छै जे इसकुल अपन गेलै बच्चा भै गेलै पढ़ाइ लिखाइके नहि छै ओहिसे होइ छै से अपन कोनो काम धन्धामे लगा देलक लुडोए खेलैले दै देलक कैरमबोर्डे खेलैले दै देलक किछु खेलैत रहल बच्चा कोनो मास्टर अपन छै अपन कुरसीपर बैठल भऽ गेलै सटका लऽ कऽ अएतै एकदा अथी कर आओर ओकर बाद भऽ गेलै नहि कोनो जरूरी छै मास्टरके जे हँ पढ़ेबे लिखेबे करतै आओर शहरमे तऽ ई छै जे हँ टाइम टेबुल बच्चापर धिआन देबे करतै तऽ पाइ खरचा होइ छै सबचीजमे बच्चाकेँ होइ छै पढ़बे लिखबे करतै हिआँ तऽ से नहि छै हिआँ तऽ अपन होइ छै जे अपन पड़ल छै बैठल छै पढ़ै छै लिखै छै कोइ टेन्शन नहि छै मास्टरके अएलाके बाद अपन मास्टर उठल अपन सभ बच्चासभकेँ अपन उठल छुट्टी दै देलक एकर बाद अपन घर गेल बच्चासभ तब अपन कोनो टेन्शन नहि रहल माँ बाप कि बबा कहलक पढ़लही लिखलही हँ पढ़लिए लिखलिए पढ़ेलखिन सरजी भै गेलै बात खतम छै मास्टरसभ अपन घर गेल विद्यार्थिओसभ अपन घर गेल बच्चाके लेल कोनो वैल्यू नहि हइ बाहरमे से आओर शहरमे तऽ ई छै हँ बच्चा कोनो नोकरी चाकरी होबे करतै बच्चाके नहि छै जे कोनो बच्चाके नोकरी नहि होइ छै बाहरमे गामवलाके तऽ नहि छै जे नोकरी होबे करतै शहरवलाके तऽ तुरन्त लेटर लऽ लै छथिन नोकरीमे आओर घरवलाके तऽ हिआँ गामवलाके तऽ कोनो टेन्शन नहि छै जे नोकरी होबे करतै होलासे ओहिसे किछु नहि होइ छै शहरमे तऽ ठीक छै जे ओ नोकरी चाकरी करलक बच्चा रहल तऽ साफ सफैइअतमे गाम जकाँ घिनाएल बच्चाके कोनो टेन्शन नहि रहल जे पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँसे करोँ आओर रहौँ